हेलो हा जी हा मिली वेंदो उहा मतिलबु किले ॼे हिसाब सा ईंदो आहे तव्हां किलो खपे ॿ किलो खपे पंज किलो खपे सौ किलो खपे पंजाहु किलो खपे टन टन ॼे हिसाब सां खपे जेको जेतिरो खपे ओतिरो मिली वेंदो हा त मिली वेंदव बराबरि आहे हा बराबरि आहे उनमें उनमें आहे न तव्हांजो जेको परपस आहे न तव्हांखे सुठो लकिड़ो ॾींदासीं ॿे ग्रेड ॼो हूंदो आहे न फस्ट ॼो हूंदो फिगर हॉल ईंदो हुनमें डबलो न हलंदो आहे हुन शइ लाइ तव्हांखे सुठो लकिड़ो मिली वेंदव त हुनखे तव्हांखे बटन खपे त बटन ॼी क्वांटिटी ॼे हिसाब सा असां बेचींदा त मांग में ॿ तव्हांजा असां चारि लख ऐं पंजहतरि हज़ार रुपिये में हिकु टन जा अघु लगाए ॾींदासी पर ॾिसो हिनमें साइज़ पूरी ईंदव ऐं जीअं साइज़ नंढी वठो न त हुनमें साइज़ ॼो अघु घटि वधि थींदो आहे पर स फिगर वारो ऐं सुठी शइ ईंदव हुनमें गोलमाम या उहो मिक्स न कंदा आहियूं असां लकिड़े में क्वालिटी प्योर ईंदव सुठो ईंदव तमामु हितां इहे जेके ईंदा आहिनि न साॻिया ओरिजनल लकिड़ा ऐं हितां जंगल जा गुजरात ॼा उहा माल अथव असां वटि ठीकु आहे हा ठीकु आहे तव्हांखे शिकायत ॼो मौको कोनि ॾींदासीं वाजिबी अघु ॾींदासीं छड़ी जो अघु लॻाए ॾींदासीं असां न कमाईंदासीं तव्हां मां चारि लख पंजुवीह हज़ार रुपिया तव्हांखे भरे ॾींदासीं

क्वालिटी में कोई मौको न ॾींदासी असांजे अघ में न पुसाईंदो त न चवंदासीं पर हुन में कोई बेईमानी न थींदी आहे ऐं पिछले साल वारो जेको असांजो अॼु सुकल तमामु लकिड़ो पियो आहे न उहो ई ॾींदासीं तव्हांखे मतिलबु तव्हांजो जेको अरबस आहे हेतो आहे हुनमें हुंद पाण वारो निवणे ऐं तव्हां काई बि असांखा वठो अहिड़ो ई लकिड़ो ॾींदासीं हुनमें तव्हांखे न चवणो पवंदो

हा मां मोकिले ॾींदोमांव तव्हां एड्रेस लिखाइजो भले या मूंखे मोबाईल ते मैसेज करे रखजो सभु हलंदो तव्हां जेको चवंदो हुते असां तव्हांखे मोकलाए ॾींदासीं तव्हांजे सर ते तव्हांजे जिते खपे हुते मोकली मिली वेंदव पहुची वेंदव हा ठीकु आहे बिल्कुलु तव्हां काई बि असांखा वठंदा रहो तव्हांखे संतोष थींदो ठीकु आहे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम